वीही अक्टूबर उणिवीह सौ एकयानवे हिकु सितंबर उणिवीह सौ नवे ॿारहं अगस्त ॿ हज़ार सोरहं टीही अक्टूबर ॿ हज़ार सत्रहं पंजवीह जनवरी उणिवीह सौ नवे